नमस्ते ठीक है ऊ मंदिर बनाना है

लकड़ी चाहिए शीशम की शीशम की लकड़ी चाहिए वह घुनता उनता नहीं है सूखी सु नहे सूखी चाहिए

नहीं सागवान की नहीं चाहिए हमके सौ दो सौ मंदिर बनवाना है चलो ठीक है पैसा कितना लगेगा अभी कितना लगेगा हाँ तभी तो उतना ज़्यादा है सगरो कम ही रेट लगाएँ अरे और कुछ कम कर दीजिए हमारे यहाँ तो हरदम कस्ट मर जाते रहते हैं आपके यहाँ चलो ठीक है मेरे पास अदारी

किस जगह पर है